जों बैसागु बोथोराव बिदिनो मोसानो थाङो आरो मोसानो थांबाथाय जों मोसानायनि सोमोन्दैयै दामनाय देनायखौ मा मा लांफायोमोन बैसागु गामि गामि गोदो मोसानायाव जों लोगोआव लांफायो बिदिनो गरखा लांफायो जाबस्रिं लांफायो खाम सिफुं गासैबो लांफायो खामथ' नङामोन गोदोनिया दलसोमोन दलखौ मा होनो बेखौ जोंनि मानसिया बुङो गोदोनि बोराइ बुरैया दायना थफ्लालायनो दायना थफ्ला मोननै आरो दायना थफ्ला होननाया मोनसे गिदिर मोनसे फिसा बेनिफ्राय आंबो मोसाफायोमोन मोसायोमोनबो नाथाय आं गरखा दामोमोन गरखाखौ बिराद दामनो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय जाबस्रिं दामनो मोजां मोनो बेनिफ्राय बिदिनो दल हारम'नियाखौबो दामनो लुबैयो जोङो रोङामोन आरो आङो रोङा थेवबो आङो मोसायो जाबस्रिं दामनानै एबा गरखा दामनानै गरखाया माबोरैहाय जायो गरखाखौ औवा औवानि दानो आरो औवानि दामनानै बिदिनो गाहायाव इसे माबा हख्ला बायदि दामनानै बिनिफ्राय आरो बियो हख्लाबायदिखौ हख्लाबायदिखौनो थुब्ला दानखावनानै बेजोंनो दानखावनानै बेखौनो दामो आरो बेयाव इसेबां मन्थ्र' गैया माथ्र' बे हख्ला दाननानै दानखावनांगौल' दानखावनानै बेखौनो दामबाथाय बेनो गोमो आरो खाम सिफुंजों लोगोसे गोमफायो सेरजा सिफुं दायना थफ्ला बेखौ जोङो बैसागु मोसानो थाङोब्ला गामि गामि जों लांफायोमोन दानियाथ' बैसागु मोसानाया बेबायदि गामि गामि नंला गासैबो गामियाव दा स्टेजआवसो लाबो जोबबाय फांस'नसो खुंनानै गासैबो मोसानायखौ बे स्टेजआवसो बाहायजोबो एबा मोसाजोबो बयबो रंजायो बोराइ बुरै बैसागु बोथोराव गथ' गथाइ बिदिनो बायदि रोखोमनि देलायनानै बायदि रोखोमनि गाननानै मोसायो रंजायो गोदोनि बायदि गामि गामि एबा न'खर न'खर मोसा हैला दानिया जोंनि गामियावबो जाखां दाख्लैबावैसो थांनाय बैसागुआव बेसेबा गिदिर ग'लडेन जुबलि जानानै थांबाय बे ग'लडेन जुबलियावबो बिदिनो गामिनि गासैबो बोराइ बुरियाबो मोसादों रंजादों जोंबो मोसादों गथ' गथाइ बेजों बैजों गामिनि बिदिनो सल' खनग्रा गाय'क मोसाग्रा लाबोदों अनेकथा मोजां मोजां मानसि गिदिर गिदिर सल' खनग्रा मोसाग्राफोरखौ लाबोनानै जों बिदिनो गामिनि मानसिफोरा खौसे जानानै जयै मोनसे खुङै खुङै खुंनानै ग'लडेन जुबलिखौ एबा सनाथि मायथाइखौ दाख्लैबावै खुंखांबाय आरो जोङो जों गामिनिया